हम खेती जो करते हैं गेहूँ पैदा करते हैं सरसों पैदा करते हैं तो उसको जो है पानी भरने के लिए सरकारी जो है ट्यूवेल है तो वो बहुत दूर है हमारे खेत से और हम प्राइवेट जो है पानी भरते हैं तो उसमें पैसा लगता है पैसा खर्चा करते हैं पैसा खर्चे के बावजूद और जो पैदा होता है उसको जो है बाजार में ले जाने के लिए बहुत कठिनाइयों का समना कर सामना करना पड़ता है चार छः किलोमीटर दूर तो कोई रास्ता ही नहीं है कि कि साधन है कि हम ले जाकर के वहाँ जो है बाजार तक पहुँच जाऍं चार किलोमीटर दूर जाएंगे तब वहाँ जो है साधन मिलेगा यहाँ किसी तरह से ले चार किलोमीटर दूर ले जा करके और वहाँ साधन से ले जाते हैं तो वहाँ पर जो है चार भाव भी वहाँ कम लेते हैं जहाँ हमको भाव के रेट से वो कम पैसे देते हैं और हमको भाई क्या करें उसको देना ही पड़ता है